पालतू जानवर हमरा रखनाइ नहि पसन्द यए हमरा ओकरासँ बहुत ज्यादा एलर्जी यए एहिसँ सर्दी जुकाम भऽ जाइए अपनेसभ बुझैत छियै कि बिलाड़ि बहुत खराब असर करैत छै बिलाड़िकेँ बहुत ज्यादा खराब असर पड़ैत छै एहिसँ तरह तरहके बीमारी होइए ई बात बुझितो लोकसभ पालतू जानवर रखैत छथि आओर अपना साथ हुनका बिछावनपर रखैत छथि हुनका अपना साथ बिछावनपर रखैत छथि जखन हुनकर सभकेँ स्वास्थ्य खराब भऽ जाइत छनि तहन हुनका सभकेँ पता चलैत छनि जे ई जानवर कतेक खराब छै अगर हमर पर्सनल एक्सपीरियेन्सकेँ बात करी तऽ हम इएह कहब कि पालतू जानवर नहि रखबाक चाही अपना घरमे